आं बास स्टेन्दआव गारि द्राइभार लिंहरदोंमोन गारि द्राइभार लिंहरनायनि जाहोना जाबाय फिसा लोमजानायनि थाखाय फिसाखौ लोमजाबाय नालाय आङो बङाइगावआव लांनो होननानै गारिखौ बिहरनाय जादों गारिखौ बिहरनायाव माने गारि द्राइभारआनो फ'नखौनो बुबाबो हमा फ'न बुबाबो हमा नालाय आङो मा खालामबावगोन जाबाय दाना ओरैबो जाया ओरैबो जाया जाबाय आं बिराद दिग्दाराव गोग्लैनानै दङ आरो आं फ'न हमैनि थाखाय मा खालामबावगोन आं दाना फ'न थिखोयैनि थाखायनो आङो दस्रा द्राइभारनाव बुफिनबाय आरो दस्रा द्राइभारनाव बुफिनबा दस्रा द्राइभारा हमबाय आं रायज्लायहरबाय आरो फिसा लोमजादों आंहा होननानै आङो लिंंहरबाय द्राइभारखौ ओमफ्राय बियो दे थांगोन होनहरबाय आरो दे थांगोन होनबाय नालाय

दाना लिंहरबाय बिखौ बिनि लिंहरनायनि उनावसो बियो फ'नखौ थिखोबाय फ'नखौ थिखोनायाव मानो बुवामोन होननानै सोंहरबाय आं बुंहरबाय आं फिसा लोमजानायनि थाखाय नोंखौ बङायआव लांनो होननानै लिंहरदोंमोन ओमफ्राय नों मानो फ'नखौ हमाखै होनबाय आं ओमफ्राय बिदि होननायाव होनबाय बियो आं गैयामोन ओंखायनो फ'नखौ हमनाय जायाखै होनबाय ओमफ्राय दालाय होनना बुंबाय दाथ' आंनो नांला आं दस्राद्राइभार लिंहरबाय बियो फैसिगोन आं लांसिगोन होनबाय होनहरबाय आरो आं बिखौ द्राइभार सासेखौ बिदि होननायाव दे अरजाला होनबाय आरो बियो दे दे